जीअं त तुलसी जे पते खे असां चांहि ऐं काढ़े में विझी इस्तिमालु कंदा आहियूं कढ़ी पते खे असां खाधे में इस्तिमालु कंदा आहियूं असां पंहिंजे खाधे में फूदिनो इस्तमालु कंदा आहियूं फूदिनो पराठनि ऐं ॾुध में विझंदा आहियूं फूदिनो विझण सां उन जो सवादु वधी वेंदो आहे इन खां सवाइ मां घर में एलोवीरा लेमनग्रास मेथी पोखणु चाहींदसि